आमची आरोग्य सेवा बरी करपा खातीर प्राथमीक आरोग्य केंद्रां गांवा गांवांनी येवप

त्या प्राथमीक आरोग्य केंद्रांत अनुभवीत दोतोर नर्सी आनी बाकीचे कर्मचारी आसप हें खूब गरजेचें आसा आनी त्याच बरोबर ताच्या वांगडा अत्याधुनीक उपकरणां तांकां दिवप जाका लागून तांकां बरी भलायकी सेवा दिवप लोकांक शक्य जातलें आमचे कडेन जी एकशें आठ रुग्णवायिका सेवा आसा ती तळागा पर्यंत पावोप ती गांवां गांवांनी पावतली हाची जतनाय घेवप हें तितलेंच गरजेचें आसा आतां पावसाचे दीस आसात ह्या दिसांनी आमी पळयतात खूब कडेन उदक सांचून उरता जाका लागून जळारां किमसां तयार जातात आणी हाका लागून मलेरिया डेंग्यू ह्या सारके भयंकर दुयेंस तयार जाता भयानक दुयेंस तयार जाता तर आमी उदक सादचें ना साचून उरचें ना हाची जतनाय घेवप हें खूब म्हत्वाचें आसा कचरो जो आमी जळीमळी उडयतात मेळत थंय उडयतात तो आमी ताचो बरो विल्लेवाट लायतले हाची जतनाय आमी घेवपाक जाय कित्याक ह्या कचऱ्याक लागून खूब फावटी खुबशीं दुयेंसां वाडपाक ताका जपजल आसता बरी उदकाची पुरवण म्हणजे नितळ उदक सगळ्या मळे पावतलें हाची जतनाय सरकारान घेवपाक जाय उदक बरें आसप म्हणजे कितलेशेच रोग प्रतिबंदक आनी रोग निवारण जावपाक ताजो आमकां फायदो जाता